हेलो हेलो दर्जी बजैत छियै कनी शूट सिएबाके छलै हँ धिआ पूता लऽ बनबेबै कते चार्ज छै साढ़े पाँच सए बहुत पैसा लय छियै कम नहि करबै तहियो तहियो बड महग भऽ गेलै ठीक छै तऽ हम अबैत छी फिटिङ्ग करयबाके छै बच्चाके कपड़ा हँ बच्चाके कपड़ा फिटिङ्ग करयबाके छै हँ कल कल तऽ छुट्टी नहि छै कल तऽ जयबै कतहुँ हँ काल्हि जयबै कतहुँ अंतर जयबै आइ नहि भऽ सकत हँ

एगो कमलेश कुमार लऽ बनयबै शूट बनयबै ज्योति लऽ आ आओर प्रियङ्का कुमारी लऽ प्रियङ्का कुमारी लऽ तऽ हँ हँ प्रियङ्का छै एगारह बारह सालक आ ज्योति छै अठारह उन्नैस बरषक हँ कते छओ मीटर हँ हँ हँ ज्योतिके हँ हँ अच्छा हँ अच्छा ज्योतिके सिलाइ केना लेबै आ प्रियङ्काके सिलाइ केना लेबै हँ बहुत भऽ गेलै ज्योतिके पाँच सए रूपैआ तऽ बहुत भऽ गेल आ प्रियङ्काके कते कहने छलियै बहुत भऽ गेलै ओ तऽ एगारहे बरषक बच्चा छै तऽ बहुत भऽ गेलै से की करबै युग तऽ छैहे लोक तऽ ओएह छै सिलाइ ओएह छियै आ युगो तऽ ठीक छै